जब हम बेसी दिनके लिए घरसँ बाहर निकलै छिए तऽ पेड़ पौधाके जे हम लगेने छिए ओकर देखभाल खातिर हम अपन घरमे सबके बोलै छिए हम मम्मी पप्पाके बोलै छिए आओर अपन कभी कभी भाइ बहिनके बोलै छिए तऽ कि भाइ बहिनसब ज्यादा ध्यान रखै छै भाइ बहिनसबके बोलि दै छिए तऽ ओकरा कहै छिए कि हमेशा पानि हमेशा पानि दैत रहै पेड़ पौधासबपर आओर ताकि ओ सुखै नहि हरियाली बनल रहै आओर जब हम जाइ छिए तऽ हम हमेशा बेर बेर फोन करिके पुछैत रहै छिए कि पानी देलहिन कि नहि देलहिन हमेशा पुछैत रहै छिए आओर ओ सब दै भी छै भी पानी ताकि पेड़ जे छै ओहिमे हमेशा फूल उल खिलते रहै हरियाली बनल रहै घरमे आओर फूलके सुगन्ध से हमर सबके घरमे सुगन्ध आबै